थार जाथायाव बिथा खालामनाय आंहा मोनसे बिजाब दंमोन जेरै हालां मुंनि गांसे बिजाब दंमोन बेवहाय गावनि एबा मोनसे न'खरनि फेमिलिखौ लानानै लिरनाय जेराव हालांआ हालांहा सानै बिसि दंमोन जेनेबा गंसे न'खराव सानै बिसि सासे मानसिहा सानै बिसि एबा हिनजाव थायोब्ला बिसोरनि न'खराव माबायदि जायो बेखौ लानानै लिरनाय आरो आथिखालाव सोलिबाय थानाय जों मेगनजोंनो नुनाय सुबुं माहारिनि गुबुन सासेया गुबुन सासेखौ मुं सुनाय गावनि फिसायनो गावखौ मोजांसिन होननाय होननानै लानाय बेफोरखौ जों गावनि मेगनजोंनो नुबोबाय थानाय बेनिखायनो आङो बे बिजाबखौ मोजां मोनदों मानोना जोंनि सुबुं समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौनो आं फरायनानै बिराद मोजां मोनदों